गाड़ी हमको ध्यानपूर्वक से चलानी चाहिए क्योंकि आज की डेट में लोग गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है और हाथ पैर टूट जाते है तो हमको इन सब चीज़ों को देखकर चलानी चाहिए और जैसे हमको गाड़ी का पूरा मतलब ट्रैफिक जो लगता है उन सब इन सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए अच्छे से कहाँ मुझे ब्रेक लेना है कहाँ क्या करना है तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और गाड़ी ज्यादा तेज़ नहीं चलाना है आराम से चलाना है और जैसे हम कार में बैठे हैं तो अपना सीट बेल्ट लगा ले या फ़िर बाइक से चल रहे हैं तो अपना हेलमेट लगाकर अच्छे से जो भी होता है सब पहनकर अच्छे से चले और उसके बाद फ़िर हम जैसे अगर कोई ज़्यादा मतलब वह है तो गाड़ी मतलब लोग यहाँ पर कार बहुत तेज़ी से चलाते हैं तो कार को भी ज़्यादा तेज़ न चलते हुए अपने मतलब पूरे वह करना चाहिए हर चीज़ मतलब अपने भारत के मतलब फॉलो करना चाहिए जो जो नियम लागू हुआ है उन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए और ऐसे मतलब तमाम चीज़ें हैं जो छोटे छोटे लड़कों को लड़कों का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत नुकसान हो जाता है तो उनका किसी का पैर भी टूट जाता है किसी का हाथ टूट जाता तो और फ़ोर व्हीलर से क्या कार से क्या होता है तो किसी का मौत भी हो जाता है तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से बहुत देखकर सुनकर अच्छे से चलाना चाहिए और सारी जितनी चीज़े हैं सब चीज़ नियमों को फॉलो करना चाहिए